ہیلو اقبال ذائقہ چائنیز ہاں میرا کچھ کھانے کا آڈر تھا لیکن میرے کو پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا آپ لوگ آدھی رات کو فارمیسی میں کھانا پہنچا کر دیں گے کیا اچھا اس کا کچھ اکسٹرا چارج لگے گا تو ٹھیک ہے ایک کام کرو میرا آڈر لکھ لو ہاں ایک چکن نوڈل ایک چکن رائز ایک چکن منچورین گریوی ایک چائنیز بھیل تین تندوری روٹی اور چار منچا سوپ اور ایڈریس لکھ لو ملت مدرسے کے سامنے حوا ٹاور